हाँ हमारे गाँव में जानवरों को चराने के लिए कई हरे भरे खेत आसपास रहते हैं और उनके लिए अलग से चरने के लिए वर्षी या चारा भी लगाया जाता है जिससे जानवर आसानी से अपना भोजन खा पाते हैं खराब जलवायु जैसे कि मौसम खराब होना किसी भी मौसम बरसात होती है और तो जानवर पर बहुत प्रभाव पड़ता है जैसे बादल या बिजली चमकती है जिससे जानवर डर जाते हैं और प्लास्टिक आदि चीजों को खाने से जानवर की तबियत तो बिगड़ जाती है और वेह गाँव जब पानी की जब गाँव में पानी की कमी आती है तो जानवरों में मतलब पानी न पीने की वजह से मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है और जब पर्यावरण परिवर्तित होता है तो जानवरों की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि वह मौसम परिवर्तित होगा तो जानवरों में कहीं का वायरस या फिर कोई भी ऐसी कोई भी बीमारी आ सकती है जिससे उनकी मृत्यु की संभावना अधिक तरीके से बढ़ जाती है